खेलना बड़ा पसंद ऐ ञ्यानें गी ते ञायानें गी दिक्खियै स्यानें बी खुश होंदे नै ञ्यानें खेला करदे नै खेल जेह्ड़े साढ़ी जिन्दगी च बड़ी ऐह्मियत रखदे नै भांवें ओह् जनेह् बी खेल होन ओह् भावें ट्राडिशनल साढ़े पराने जेह्ड़े समाजिक खेल होन जेह्ड़ी परानी चीजां नै पराने खेल पर जेह्ड़े परानें लोकें कन्नै जुड़दे होन ओह् जां अज कल दे नमें जेह्ड़े खेल नै परानें जेह्ड़े खेल अस निक्के होंदे हे ते अस खेलदे हे अदूं फोनें दा कोई ओह् नेंई हा बड़े फोन नेंई हे होंदे शप्पन शपाई खेलदे हे बांटे खेलदे हे बुड्ढे बी बड़ा हैठ बैठियै ताश खेलदे हे एह् सब चीजां चला करदियां नै पर अज्ज अज्ज एह् बांटे शप्पन शपाई इक दुऐ दै पिच्छें दौड़ना शुह् सोआका एह् सब बंद होई गेदा ऐ अज कल फोन आई गेदे नै निक्के बच्चे फोने च गै बड़े रौंह्दे नै अक्खां खराब करी लेदियां वीडियो गेम खेली खेलियै साह्नू रोकना चाही दा साढ़ी एह् चीज़ जेह्ड़ी ऐ पराने गेम ऐ जेह्ड़े खेल शप्पन शपाही एह् कुदै ना कुदै खत्म होआ करदियां नै साह्नू इनें रोकना चाही दा ते जेह्ड़े शारिरिक जेह्ड़े खेल नै जेह्ड़े बैठियै जेह्कियां चीजां करने आह्लियां इंदे कोला शारिरिक खेलां ऐं इनें करियै साह्नू साह्नू अग्गै बदाना चाही दा जियां सरकार बी किश कम्म करा करदी ऐ सरकार बी जगा जगा बिल्कुल जेह्ड़े निक्के ञ्यानें उंदै तांई झूटे लगा करदी ऐ जेह्ड़े उंदै कोला बड्डे पंदरां बीह् साल दे नै उंदै आस्तै बाली बॉल दे कोट बनवा करदी ऐ जेह्ड़ा मेंजेह्ड़ी मिगी पर्सनल पसंद ऐ मिगी बॉली बॉल पसंद ऐ मे खब्बी साईड नैगटिव खेलनी होना ते खब्बे हत्थ कन्नै स्टराईक करना होना मिगी एह् बड़ा जादा पसंद ऐ पर एह् हालांकि सरकार नै पूरी कोशिश करा करदी ऐ पर जेह्ड़े लोग नै एह् अपने ञ्यानें गी फोन दे करदे नै जिंदे नै ञ्यानें खराब होआ करदे नै अपनी अक्खां खराब करी लेदियां अपना बचपन खराब करी लेदी उंदै कोल अग्गैं सनानै आस्तै किश नी ऐ जियां अस ते एह् षुह् शोआका खेलदे हे उंदे कोल वीडियो गेम दे इलावा कुश नी ऐ एह्दे कन्नै नां गै ओह् साढ़े समाज़ दे लोकें गी जाना करदे ऐ नां साढ़ी परानी संस्कृति ऐ उसी जाना करदे न नां उसी अग्गै बदा करदे ऐ साह्नू एह् रोकना चाही दा ते सरकार बी हालांकि बड़ी कोशिश करा दी ऐ करने दी ऐ पर अजैं बी कुतै ना कुतै एह् चीज़ घट्ट ऐ साह्नू एह् बचाना चाही दा पैह्लैं निक्की पैह्लैं लोग जेह्ड़े ञ्यानें हे बांटे खेलदे हे बिढ्ढे पत्ते खेलदे हे ताश खेलदे हे ञ्यानें शुह् शोआके खेला दे शप्पन शपाई खेला दे कदैं इद्दर बड़ा दे कदै उद्दर शप्पा दे कदैं कुसा पिच्छें दौड़ा दे हस्सा दे खेला दे पर अज कल दे जोह्ड़े ञ्यानें ऐं अन्दर गै बड़े रौंह्दे ऐ बाह्र निकलदे गै नी शाम्मी दा टैम बाह्र निकलनें दा टाईम ऐ बाह्र निकलनें दा टाईम ऐं कसरत करनें दा टैंम ऐं ते कुदै ना कुदै एह् चीड़ बंद होआ करदी ऐ